بات دو سال پرانی ہے میں ایک کارخانہ میں سلائی کا کام کرتا تھا میں اپنے کام میں خوب محنت کرتا تھا لیکن ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ مجھے نائٹ شفٹ کرنی پڑی لیکن نیند کے غلبہ کی وجہ سے میں نے سلائی غلط سلط کر دی لگاتار میں صبح تک وہ غلطی کرتا رہا اور میں نے اس چیز پر دھیان بھی نہیں دیا صبح ہونے کے بعد جب کارخانے کا انچارج آیا اور اس نے وہ سارے پیسز دیکھے تو اس نے مجھے خوب پھٹکار سنائی جس سے میرے دل کا دل کو کافی ٹھیس پہنچی لیکن پھر بھی میں نے وہ سارا اپنی ذمہ داری پر لیا اور اور ٹائم لگا کر اس کام کو درست کیا جس کی غلطی میں نے کی تھی